میری نوعمری کے بعد مجھے اردو زبان پڑھنے کا جو شوق بڑھا اور اس میں مجھے جو ترقی حاصل ہوئی وہ کئی چیزوں پر مشتمل ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ میں جب تھوڑا سا بڑا ہوا مجھے اردو زبان پڑھنے لکھنے کا بہت شوق پیدا ہوا میں اردو کی جو کہانیاں شروع میں پڑھتا تھا اس کہانیوں کو پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ مجھے اردو زبان اور زیادہ سیکھنی چاہیے میں نے اردو زبان سیکھنا شروع کر دیا اس کے بعد سے پھر مجھے اردو زبان سے اور لگاؤ ہو گیا میں نے ناول پڑھنا شروع کر دیا ناول پڑھنے کے بعد مجھے لگا اردو زبان میرے لیے ایک بہت ہی زیادہ سرمایہ ہے تو میں اس میں اور زیادہ گہرائی میں چلا گیا پھر اس کے بعد سے میں نے اردو شاعری پڑھنی شروع کر دی اردو شاعری جب میں سنتا تھا اردو الفاظ سنتا تھا تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ مجھے اردو اور سیکھنی چاہیے کیونکہ میں اردو کا طالب علم ہوں تو اس کی وجہ سے مجھے اردو زبان سے اور زیادہ محبت اور لگاؤ پیدا ہو گیا اس کے بعد سے مجھے برابر اردو زبان سے لگاؤ رہا اور میرے اندر شوق اور ذوق بھی بڑھا میں کافی دنوں تک مطالعہ بھی کرتا رہا بڑی بڑی کتابوں کا اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جب میں نے غالب کو بھی پڑھا اقبال کو بھی پڑھا اور ان کی شاعری کو گہرائی سے مطالعہ کیا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے ان کے اندر بہت ساری نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملی سیکھنے کو ملیں یہی سب عوامل تھے جو میرے اندر اردو کے ذوق و شوق کو ترقی دینے میں اہم اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ایک بہت ہی بہترین ان اردو پڑھنے کی وجہ سے ایک تبدیلی میرے اندر آئی